इसकुलमे भाग लेने छियै बोलेलकैए मास्टर हमरा आरकेँ इसभ जे गेलियै रहए बच्चा सभके प्रोग्राम होइ छै देखय लए आबय लए गेलियै तऽ सभचीजके व्यवस्था ठीक रहै इएह बच्चा सभके रहै छै डेली भेजयके लिए इसकुल चाही बच्चा लड़की जातिकेँ नहि मारय लए अच्छासँ पढ़बै लए चौके बरतन करतै फिर भी पढ़बैके लिए चाही जे समाजमे जे सेवा छै ओ तऽ करैए ने पड़तै ओहि अनुसार पढ़ै पढ़ै पढ़िते पढ़िते हरचीज करना चाही सभ आदमीके इसकुलमे खेल कूद होइ छै बच्चा सभकेँ ठीक लागै छै देखयमे पढ़ाइ लिखाइ छै जे दू चारि टा मास्टर छै ठीकसँ पढ़बै छै आओर ओहिसँ ओनहिए रहै छै जे क्वेश्चन दै छै प्रश्न ओकर उत्तर कतेक मास्टर नहि दै छै ओकरा पीछाँ पीछाँ भागल घुरय विद्यार्थी बस अपना ई घूमैत रहै छै कोनो कोनो एहन मास्टर छै जे हरचीज पढ़बै छै बच्चा सभकेँ जानकारी दै छै ककरो जानकारी नहि छै ओ बच्चाकेँ कहतै कि जे दरख्वास्त लिखय लए चिट्ठी लिखय लए गौपर लेख लिखय लए ओ थोड़े लिखतै ओकरा जानकारी रहतै तब ने ओ लिखतै ओकरा बतबय लए चाही खाना पीना छै खाना पीनामे छै हउएह बहुत एहनो महिला छै ओहिमे सभकेँ एक समान देखै छै कतेक महिला रहल कोइ बच्चा खाना खाय लए मङ्गलक तऽ ओ ज्यादा जिद्द कयलक सब्जी कनि टा दै लए तऽ फटकारि देलक अपना बालबच्चाकेँ दए दै छै अहिने देलक हे देखही छै छै नहि दै छै तऽ ओहि बच्चाकेँ कतेककेँ दिक्कत भए जाइ छै मनमे तऽ सरकार तऽ दै छै ओतयसँ सभके हरचीज बराबर सभचीज करि कऽ बालबच्चा सभके खाना पीना इसकुलमे खयतै ठीकसँ तबे ने किछु हेतै तबे ने नाम लै छै कोनो कोनो महिला छै जे दीदी छै कहलक जे ओ फल्लीँ जे रहै ने बढ़िआँ दैत रहै ओकरा माङ्गैत रहियै जेतना ओतना दैत रहै खाना पीना खाय लए परसन दै छै सब्जी साग होइ छै माङ्गै छियै से दै छै सभ बच्चा खुश रहै छै ओहिदिना कोइ एगो दीदी छै कोइ ओँघहा रहल छै कोइ इसकुलमे जाइ नहि छै कोइ जतयसँ पूछै छै जे ओतयसँ ओ बच्चा जानबे नहि करै छै ओकरा शुरूसँ ने पूछै छै केना की छै पढ़ाइ छै तऽ एक लाइनसँ ओतेक विद्यार्थीकेँ एक्के टा किताब छै ओहिमे दू चारि लाइन कहतै कहय लए पढ़ि कऽ बतबै लए हँ कि नहि हिन्दी केना आबै छै नहि आबै छै तबे ने ओ जानकारी रहतै बालबच्चा जे केना पढ़बै छै केना हिन्दी पढ़ै छै एक टा मास्टरो रखने रहतै किताबे एकटा विद्यार्थी रखने रहतै पढ़तै ओहिमे सँ दू चारि गो लाइन पढ़ेने रहतै ओकरा तबे ने जनतै जे फ्रेश पढ़ै छै कि केना पढ़ै छै ओसभ इसकुलके लिए कनि टा ढिलाइ छै सरकार तऽ पैसा ओकरा तनख्वाह दए रहल छै ओहि अनुसार पढ़ाए नहि ने रहल छै एक दू टा मास्टर पढ़बै छै ओहिमे थोड़े होइ छै हमरा आरकेँ हउएह शनिकेँ बोलबै छै भुला गेलियै कोन कए तारीखकेँ बोलबै छै ओ बिसरि गेलियैए बोलबै छै तऽ ओतय जाइ छियै दस्तखत कराए दस्तखत कथीके करै छै तऽ कहै छै एना एना बच्चासभ आबै छै नहि आबै इएहसभ देख सुन देख सुन तऽ करै छियै बच्चा सभकेँ जब एतना पढ़ाइ चालीस हजार पैंतालीस हजार एना कऽ दै छै सरकार टाका अगर ओहिमे सँ आधो घण्टा बच्चा सभकेँ देखतै दसो मिनट अगर देखतै पढ़ाइ ओहि ढङ्गके करि देतै तऽ बच्चा उड़य लागतै जमीनकेँ छोड़ि कऽ आसमानमे उड़य लागतै ओहि ढङ्गके पढ़ाइ नहि ने करै करि रहल छै एहिसँ एहि लिए ने लोग प्राइभेटमे अपन पढ़बै छै कोनो कॉन्वेन्ट आरमे जाइ छै एन्नऽ ओन्नऽ जाइ छै इसकुलके भरोसे रहतै तब थोड़े पढ़तै ओ जमाना थोड़े छै इसकुलसँ पढ़ि कऽ लोक बी ए एम ए करि लैत रहै पी एच डी करि लैत रहै आब नहि होइ छै बिना जा तक प्राइभेटमे नहि पढ़बै छै ता तक